कभी कदार हमरा साससँ झगड़ा हो जाइ हो जाइ छलै सासे बहूमे पुतोहूमे तऽ अपना समझैली कनाहितो झगड़ाके आगे मुँहे नहि बढ़ै देलीह हम सब कि करै छलियै बेटाके समझाके बहुके समझाके अपना निश्चित तरिकासँ अपना एकगो बोली सहियेके पुतौहके साथमे लिबके अपना घर परिवारके देखके मिलाकर हम सब अपना झगड़ाके मेन्टेन घरमे कर लै छलियै अपना करके अपना मध्यम तरहके तरिकासँ देखली कि कोइ झगड़ा जादा मुँहे आगे बढ़ैवला है तऽ बहुके लए के हमही सब निच्चे हो गेली कहली चलऽ बहु हमरे है घर परिवार हमरे है समझा बुझाके हम सब मेन्टेन करके अच्छासँ समझके नीच करके अपना मिला उलाके अपना घर परिवारके झगड़ा खतम कर दै छी खतम करबाके नीचे एकगो बाते सुनके अपना सबके घरमे अपना व्यक्तिके समझा बुझाके मेन्टेन करके अपना घरके झगड़ा घरमे समेटके रख लै छियै छलियै हम सब अच्छा ढ़ङ्गसँ समझ जाइ छलियै हम सब